जी आई हैव अ कहाँ से हो भैया फ़ैज़ाबाद से हाँ जी शायद कहीं लिखा है या लिखवाना चाहते हैं नहीं सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे

ठीक है और जी यहाँ से नहीं सुनेंगे तो हम इधर वहाँ इलाहाबाद जाएँगे तो वहाँ इलाहबाद क्या क क्या करेंगे ठीक है अरे बबुआ बो गए थे बोल रहे थे कि वह वहाँ पर लिखा है बोले हैं कि यहाँ लिखाए हैं यहाँ पर बोलें कि अभी नहीं लिखेंगे चलो अभी भी दूसरे की लिखेंगे हम बोले कि नहीं दूसरे की नहीं नहीं लिखना है हाँ तो फ़ोन करके पहले बात करो

और अच्छा पहले तुम बात तो करो